किदें म्हण तें हें केलां गांवचो लोक तेंच्या भुरग्यांक भायर खेळपाक इन इन्कोरेज करता कारण भुरगीं बरीं खेळटा तेन्ना तेंचे हात पांय हालतात आनी तेंची संस्कृती शिस्ती बरी उरता तांचो एक्ससायज बी बरो जाता आनी भुरगीं गल गट उरता तीच खाली खेळया मानसीक शिस्ती बी बरी उरतात ताका लागून बरी गांवचे लोक अपूरपाय भुरग्यांक जाता तितली भायर खेळपाक धाडटा